हॅलो

हय हय म्हाका तें म्हजो एक रिलेटीव्ह आसा न्हू गोवन ताका दीन दयाल कार्डा बद्दल मातशें ताका करपाचें आसलें ते सांगता मातशें डिटॅल्स

आं हां म्हणजे तें

तें मागीर ताका पर पर्सन चार लाख काय ते फूल फेमिलीक चार लाख तशें तें आं हां मागीर ताका कितें एवरी इयर कितले अमावंट पे करचो पडटा इन्शुरंस टायप तशें कितें करचें पडटा

आं ओके म्हणजे फक्त हे गोवा गोव्हर्मेंटाची स्कीम आहा आनी ती फक्त ओल ओवर गोवा यूज करपाक मेळटा करपाक मेळची ना म्हाका बरें बरें आं ओके बरें थँक यू